जों उन्दै समावहाय दैयाव थांनो गियोमोन नाथाय जोङो दैयाव थांजेननानै दुगैयो दुगैनो मोनफेराखैमोन नाथाय जोङो जोङो दैमाखौ बिमा बिफा मोनहा थुखैनो लिंलाङोमोन अब्ला जों बेवाय दावनो सिखायोमोन बिमा बिफाया फोरोङोमोन जोंखो दावनो नाथाय जों अब्ला देरनानै जोङो रोंबाय दैयाव सानस्रिनो इदिनो जोङो दैयाव गेलेनो मोजां मोनो थुखैनो मोजां मोनो आरो जोङो खुरबायनोबो मोजां मोनोमोन जों उल्थाबो खुरबायोमोन नाथाय आरो जोङो सिगाङैबो बारोमोन आरो बिदिनो जोङो दैमायाव लोगोफोरजों ज' ज'यैहाय थांलायनानै गेलेहैयोमोन दैमायाव दुगैहैयोमोन आरो जों सानस्रिनायबो बादायलायोमोन लोगोफोरजों लोगोसे लोगोसे आरो जोङो दैमायाव नाबो हमोमोन आरो लोगोसे जों दैमायावबो गेलेयोमोन नाथाय आरो जोङो दैमायाव सानस्रिनोबो सिखायबाय थाखायोमोन जोङो लोगोफोरा सोरबा बायदिया जोंखौ दैमायाव सानस्रिनोबो फोरोङोमोन नाथाय जोङो दैमायाव दुगैनोबो बिराद मोजां मोनो लोगोसे जोङो

दुगैखां लोबखां जोङो आरो बेरायोबो दैमा सेर सेर नों जि नों जोङो दैमायाव दुगैहैयोब्ला सिगां बालायाव गेलेग्रोयोमोन बालायाव गेलेखांनानै जोङो दैयाव सानस्रिनाय बादायलायोमोन जों आरो दुगैनोबो थब्ल'नोबो बिराद मोजां मोनोमोन दुगैनानै दैमायाव गोथौआव जोङो बाला लायनायबो थब्ल'लायनाय बादायलायोमोन जोङो आरो जोङो दैमायाव दुगैनायाव थाबायलाङो मोननि